जेब्ला जोङो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारो न'निफ्राय गिबियावनो आं खालामो आं माने इसोरनियाव आं आफा बोराय बाथौनियाव बेखौ आं खुलुमना आर'ज आर'ज खालामग्रोयो जाहाथे आं जेराव थांनो ओंखारदों बे जायगायाव जाहाथे आं मोजाङै सहैयो थांनायनि सिगां आङो इसोरखौ नाम लाग्रोयो लानायनि उनाव आं सेफ्तिनि थाखाय बे आंनि बिसासनि आरो आं माने थुलुंसि बिलाइ थांबोला आं थुलुंसि बिलाइ लोगोयाव लांफायो ओमफ्राय भग'बाननि आगोलाव एसे फोथा आरि लाना थाङो जाहाथे आङो मोजाङै मोजाङै बे आंनि बिसासनि खोथाखौसो होनदों आङो बेयाव बयबो बिदि खालामाबो जानो हागौ बे आं जेरै आं जि खालामो आं बेखौनो फोरमायनो सानदों बेवहाय ओमफ्राय थांनो समाव आङो इसोरखौ आर'ज गाबनानै थाङो थांनानै जाहाथे सहैयो सहैब्ला जेब्ला ट्रेनआव गाखोयो ट्रेनआव गाखोनायनि आगोलावनो आङो गावनि सिटखौ कनफर्म खालामग्रोयो बिनिफ्राय आं बि जि ट्रेनआव गाखोनो नागेरदों बे ट्रेनआ बबेसिम थांगोन बबे जायगायाव थांगोन बेखौ आङो कनफर्म खालामनानैसो माने थि खालामनानैसो आं गारियाव गाखोयो बे गारिया थांमारगोन ना थांमारा होन्नानै बेखौ नायखांनायनि उनावसो ट्रेन नाम्बारखौ गारि नाम्बारखौ नायनानैसो आङो बिदि गारि गाखोयो गाखोबाय गाखोनायनि उनाव जेब्ला चेकिं फैयो माने जाहाथे आं हारसिं जारनि खालामो बिखेकखे बेवहाय माने आङो एसे गिनायबो मोनो सम लानानै जिथु सिकुरिटिफोर माने पुलिस लेडि पुलिस फैयो फैबोला आं टिकेटखौ आंनो गावनो जासिनानै आं थाङो सोंहैयो जे मेम आं बे जायगायाव आं थांनो ओंखारदोंमोन बे ट्रेनआ बेसिम थांगोनना थाङा फिन खेबसेबाव आं माने सोङो सोंनानै कनफर्म खालामथारनानैसो होम्बासो आं माने गोसोखौ एसे सान्थि मोनो औ आं माने थिग जायगायावनो सफैबाय होन्नानै ओमफ्राय थांनायाव बिसोर टिकेट चेकिं खालामबाय सिटनिबो मालाबा उसुबिदा जायो उसुबिदा जायोब्ला आं बेलेग जायगायाव जिरायनो थाखाय आं रिकुयेस्ट खालामो आं बेयाव जिरायनो हानाय नङा आं जेन्टस माखासे थानायाव आं जिरायनो हानाय नङा आंनो लेडिसनि लेडिसआ जेराव दङो बेवहाय आं रिकुयेस्ट खालामनानै बिब्दि जिरायहैयो आरो जारनि खालामनायाथ' हिन्जाव मानसिया हराव बिखेकखे सेफटि नङा होम्बाबो बे गावनि एसे सेफ्तिखौ नायनानै सोलिनाया मोजां आं बेखौ सानो आरो ओमफ्राय बिदिनो मोजाङै मोजाङै सहैथों होन्नानै एसे मालाबा गारिफोराव बिदिनो सिखाव जायो सोरबा मोजां गाज्रि सुबुङा फैयो बेयावथ' जों बयखौबोथ' नों सिनायनो हाया सोर मोजां सोर गाज्रि बेनिखायनो गावनो गाव सांग्रांथि थानाया गोनांथि आंखौ जेब्ला आङो गोदान जायगायाव मोनसे जारनि खालामनो थाङो बेयावहायबो बहुथ आं माने फार्स्ट टाइम जिथिया बाहेरायाव थांदोंमोन बेयावहायबो जोबोद गिदोंमोन आङो माबोरै सौहैगोन आं गावनि जायगायाव मारै मोनहैगोन होन्नानै बेनिफ्राय बिदिनो मबाइलयाव जिहेथु आजिखालि मबाइल दङ बे मबाइलखौ लानानैनो मबाइलनि दों लकेसन नायनानै बेनिफ्राय गावनि लकेसनखौ थि खालामनानै लकेसन हिसाबैबो गुगोलजोंबो जों मोनहैयो बेबो मोनसे हेफाजाब होयो आरो मबाइलाबो बेनिखायनो आं सानो मबाइला लोगोयाव थानाया मोजां आरो बिखेकखे माने सोरखौबा सासे माने माबा मोनसे जाबाथाय जाहाथे नोङो इमारजेन्सियावबो नों कल खालामनो हागोन गाव जुदि बिफतआव गोलैयोबा आं बेसेनोसै आंनि बुंनाया